ہماری ثقافت میں خواتین میں حیض کا علاج دوا سے کیا جاتا ہے اور حیض کے دوران خواتین کے لیے ایسا کوئی اصول نہیں ہے جن پرعمل کرنا ضروری ہے جی حفظان صحت اور صحت کے بارے میں کافی آگاہی ہے